हँ हँ बाजू

हमरा लग बहुत रास हमरा लग बहुत रास चैनल अछि हम अहाँके चैनल किया करब हमरा लग टाइम नहि अछि ओतेक ताहि द्वारे हम नहि नहि नहि एहन बात नहि छै हमहूँसभ नीके बनबैत छियै

नहि नहि एहन नहि नहि एहन बात नहि छै हमसभ नीके चीज दैत छियै न्यूजमे से तऽ हम बुझैत छियै नीक हेतै लेकिन हमरा लग टाइम नहि अछि ताहिद्वारे हम नहि कऽ सकब अच्छा हँ